रोज युवाओं के बेरोजगारी के बारे में मेरा यह सोचना है कि आज के समय में बेरोजगारी भारत में अपनी सीमा पर है काफ़ी लोग बेरोजगार हैं और काफ़ी लोगों की नौकरियाँ हाथ से उनके जा रही हैं हाँ नौकरी की श्रेणियों में आजकल ए आइ का काफ़ी यूस है लोगों को ए आइ से जुड़ी जॉब्स को एक्सप्लोर करना चाहिए रोजगार के नए तरीके को बढ़ाने के लिए सरकार को जो यूथ हैं उनके लिए जो आने वाली पीढ़ी है उनको मौका देना चाहिए स्टार्टअप इंडिया जैसे नीतियाँ शुरू करके गवर्नमेंट को स्टार्टअप इंडिया उन्होंने बनाया तो है लेकिन जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है उतना सरल नहीं है जितना बताया जाता है तो उनको अपनी नीतियों को और सरल और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचना चाहिए ताकि जो आज के यूथ हैं वह अपना खुद का एक व्यवसाय चालू कर सकें ताकि वो खुद को ही खुद की बेरोजगारी खुद से खत्म कर सकें जरूरी नहीं है कि वह किसी के पास जाकर ही जॉब करें